जय झूलेलाल कीअं अचि अॼ अॼ मां खउसा खाइण वई हुयमि पांहिंजे महोल्ले ये साम्हूं ई नओं नओं खुलियो आहे मां पांहिंजी साहेड़ियुनि सां खाइण वई हुयमि जाम सुठो हुयो

जाम सुठा फ्लेवर अथसि मनां जाम स्वादिष्ट अथसि असांजे महोल्ले ॿि गिटीअ में ई खुलियो आहे नओं पापड़ी पापड़ी विझंदा आहिनि सेव विझंदा आहिनि टीह रुपये ॼो मिलंदो आहे अरे उन पासे में नयो पानीपूरी वारो बि खुलियो अथई हा पा न न सुठो फिल्टर पाणी विझनि पाण उन पासे सत फ्लेवर अथसि रेगयुलरली लीमो अजमो जीरो हीअ सभु फ्लेवर अथसी न न बराबरि अथन वीह रुपये जी छह ॾींदो आहे बराबरि आहे अटे वारी आहे मस्तु अथसि हलजय हलजय अरे जाम सारा खुलिया आहिनि पासे में लोचे वारो बि खुलियो आहे लो लोचो मस्तु बटर लोचो अथसि चीज़ लोचो अथसि पीज़ा लोचो अथसि सादो लोचो चिली लोचो जाम लोचो अथसी जाम सुठो न न पक पक अरे पानीपूरी बि जाम स्वादु अथई कॾहि तूं हलजइ न मजा ईंदइ छह छह हिक हिक ॾिश में छह पुरियूं ॾींदा आहिनि खट्टी मिठी बि मिलंदी अथई मिठी बि मिलंदी आहे फुदीने वारो बि मिलंदो आहे तिखो तिखो खाउसा खाइण हलंदासीं हा पक पक जाम परिया आहे न असांजो महोल्ले जी जो गिटी आहे न उनजे पासे में ई हिकु खाउसा वारो खुलियो आहे वरी उनये पासे में पानीपूरी वारो वरी बि गिटी में लोचे वारो खुलियो आहे मनां ईअं आसेपासे में खुलिया आहिनि हा तूं पानीपूरी खा उनजी उनजी पानीपूरी मनां गांॾी मन एडो मस्तु हूंदो अथई न तिखो तिखो तिखो तिखो पाणी न न पैसा वधीक बि कोन्ह अथई रिज़नेबल आहिनि अने टेस्ट बि मनां जब्बर टेस्ट लोचे में त तूं हेॾियूं वेराइटियूं आहिनि न जंहंजी कोई हदि ई न आहे जाम वेराइटियूं आहिनि हा पीज़ा लोचो अथई वरी बटर वारो लोचो बि अथई अने जंहिंखे तिखो वणंदो आहे उन लाइ चिली लोचो बि अथई

हा हाहाहा